मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी सिखाती थी पूड़ी बनाने के लिए बार बार डाँटती थी पूड़ी बनाओ पूड़ी बनाओ हमसे पूड़ी अच्छी नहीं बनती थी तो मैं मेरा आटा सही नहीं गूँथा गया था तो फिर मैं आटा को गूँथी और फिर सही ढंग से दाल को बुक दी दाल बुकने के बाद मैं अच्छे ढंग से उसको जीरा थोड़ा सा भूँजकर तवे पर मैं उसमें डाल दी और ले जाकर उसके धीरे धीरे उसको गड्ढा करके उसमें भरकर बनाती थी फिर मैं बन ताव पे एक बार से दो बार उलटकर मैं डाल देती हूँ तेल गर्म करके कड़ाही में और तेल गर्म हो जाने के बाद मैं पूड़ी को उसमें डाल देती हूँ अब नहीं फटती है और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो कभी तीखा खाने का मन हो जाता है तो ज़्यादा तीखा हो जाने के कारण सभी मेरे परिवार डाँटने लगेंगे कि मतलब इतनी तीखी कर दी हो तो फिर मैं अपना घी गर्म करके उसमें मैं डाल देती हूँ ताकि खाने का समान बर्बाद न हो पाए सभी लोग थोड़ा सा तीखा कम हो जाएगा सब लोग खा लेते हैं मैं दाल जब भी बनाती हूँ थोड़ी सी गाढ़ी बनाती हूँ ताकि हमको गाढ़ी दाल बहुत ज़्यादा पसन्द है तो सब कुछ लोग हैं ना परिवार में तो लोग बोलते हैं इतनी गाढ़ी ज़्यादा दाल क्यों करती हो तो अब फिर उसके बाद मैं पानी को गर्म करती हूँ गैस पर रखकर फिर जब पानी गर्म हो जाता है तो अपने मन मुताबिक वह लोग बताते हैं कि इतनी गाढ़ी नहीं खाना है हमको थोड़ा कम पतली चाहिए तो उसमें मैं डाल देती हूँ पानी तो थोड़ी पतली हो जाती है तो सब लोग अच्छे ढंग से मैं उसके बाद मैं दाल को जीरा से तड़का लगा देती हूँ टमाटर डालती हूँ प्याज डालती हूँ मिर्च वग़ैरह सब फिर से तड़का उड़का सब लगाकर प्याज टमाटर मिर्च थोड़ा सा हल्का मसाला तब मैं कड़ाही में तड़का लगाकर अब फिर दाल में डाल देती हूँ तो सब लोग हमारे घर के सभी लोग मतलब अच्छे ढंग से बनाती हूँ मैं दिल लगाकर तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी लग रही है दाल दाल तो ऐसे बनाई हो जैसे सब्ज़ी का काम हो गया अब सब्ज़ी क्या बनाना है तो मैं सब्ज़ी भी वे लोग नहीं पसन्द करते मैं इतने सही ढंग से दाल बनाती हूँ तो सब मेरा परिवार सब्ज़ी भी नहीं पसन्द करते हैं जब भी मैं कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो तीखी ही ज़्यादा बना देती हूँ तो लोग थोड़ा हैं घर में तो कई लोग बोलते हैं कि तीखी है तीखी है इसके लिए मैं थोड़ा सा शुद्ध घी है मेरे घर भैंस के दूधवाला का सब बटोरते हैं बाउल में घी तो उसमें घी को गर्म करके सब्ज़ी में डाल देती हूँ कि तीखा तो नहीं खाएँगे चलो तो सब लोग खा पी लेते हैं तो खुश रहते हैं तो जब भी मैं मैं बनाने के बाद मेरी बच्चियाँ भी अब हो गई हैं खाना बता वह भी बोलती हैं यह कैसे बनेगा मम्मी वह कैसे बनेगा मम्मी तो मैं बना उन सबको बताती हूँ कि देखो दालपूड़ी ऐसे बनाओ बैठकर अब क्योंकि वह दूसरे घर जाएगी तो कोई कहेगा नहीं ना कि बनाना नहीं आता है तो मैं उन सब को बताती हूँ कि छोला बनाओ और मटर को भिगो दो मटर को भिगोने के बाद में उसको कुकर में उबाल दो तो कुकर को का काबुली चना रहता है तो उसको मेरा सुबह में बन शाम को बनाना होता है तो दोपहर सुबह में उसको भिगो देंगी सो जब भिगो देंगी फूल जाएगा तो कुकर में दो तीन सीटी लगाती हैं तो उबालने के बाद सब मसाला अपना उसका टमाटर है प्याज है सबका सामग्री बना लेती है जब सब सामग्री बना रख लेगी एक जगह फिर उसको मिक्सर में पीसेगी पेस्ट बनाएगी पेस्ट बनाकर तब कुकर में प्याज डाल तेल डालकर प्याज डालेगी प्याज डलने के डालने के बाद मसाला पेस्ट अपना उसमें डाल दे डलवाती हूँ बच्चियों से पेस्ट बनाकर उसमें डालकर फिर काबुली चना को डालती हूँ फिर उसमें मसाला वग़ैरह सब डाल कर भूँजकर थोड़ा कुछ देर तक हम भूँजते हैं भूँजने के बाद उसमें सब काबुली चना डाल देते हैं फिर उसके बाद कुकर में तीन चार सीटी लगा देते हैं बच्चियों को सिखाने में मेरा बहुत उन सबको भी अच्छा लगता है सीखती भी हैं अच्छे ढंग से तो वह सब खाने में पसन्द करती हैं मैं आलू गोभी का भी बच्चियों को सिखा देती हूँ गोभी को थोड़ा भूँज लो आलू को भूँज लो फिर उसके बाद मसाला भूँज लो तो अच्छा सब्ज़ी का स्वाद आएगा सब्ज़ी बनाने के बाद तो धनिया पत्ती काटकर थोड़ा थोड़ा महीन उसमें डाल दिया डलवा देती हूँ तो बच्चियाँ भी बहुत पसन्द करती हैं कि अच्छी है सब्ज़ी बहुत अच्छी है मम्मी तो सब लोग बच्ची दो बच्चियाँ हैं वह भी सीखती रहती हैं सब्ज़ी बनाने के लिए